जि'यां कि तुसेंगी पता ऐ जम्मू दी प्रमुख भाशा जेह्ड़ी ऐ डोगरी ऐ ते जेह्ड़ी एह् डोगरी ऐ एह् च'ऊं अगर जित्थै थ थोह्ड़े थोह्ड़े ते दूर बी जाओ न तां बी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्ड़ी चेंज होंदी ऐ लाई लो जियां कि उधमपुर दी डोगरी उधमपुर दी भाशा चेंज डोगरी ऐ जेह्ड़ी ओह् बक्खरी ऐ अलग ऐ फिरी एह् आए रामनगर दी ऐ रामनगर चली जाओ उत्थै भाशा अलग ऐ डोगरी भाशा अलग ऐ फिरी बलौर आह्ली साइड चली जाओ तां उत्थै दी भाशा बी अलग ऐ जेह्ड़ी कि सारें गी सारें गी जम्मू गी गै अलग अलग बनांदी ऐ